दामोदर मावजो विश्वजीत राणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसंत भगवंत सावंत सुदाकर नायक पुर्णानंद च्यारी विराट कोहली सचीन तेंडूलकर वर्षा उजगांवकर संजय नार्वेकर राजदीप नायक सुचिता नार्वेकर डॉक्टर जयंती नायक शुभम नायक साईश नायक मनोहर पर्रिकर आशिश नेरुलकर प्रद्युम च्यारी साईनाथ रावत सायराज नायक रिचा गांवकर आकाश वांयगणकर सिद्धांत शिरोडकर योगेश शिरोडकर प्रिजेश भोसले स्वप्नील म्हापसेकर तेजस नायक परेश नायक उत्कर्श नायक उत्कर्श बोजराज सिंधुराज कामत प्रशांत नार्वेकर राजन नार्वेकर साक्षी साताड्डेकर त्रिशा दाबोलकर सोनिशा कोरगांवकर कनिश्का सताड्डेकर आकांक्षा सोपटे आदिती वांयगणकर वैभव सोपटे अनिता सोपटे किशोर सोपटे सरिता केरकर अगस्त्या केरकर तसमई केरकर आरुश नायक आरुशी नायक वेदिगा तिरोडकर राजनी फळदेसाय अक्षया नायक दर्श नायक पुनम नायक देवेन नायक अश्विता पेडणेकर अदवेद नायक अदविका नायक दिक्षा सोपटे झिवा नायक सागर पाटील योगिता शंकवीर विजेंन दाबोलकर कृष्णा साळकर सदानंद तानावडे श्रीपाद नाईक नरेंद्र सावयकर श्रद्धा संकल्प आमोणकर संकल्प महाले स्निदा महाले दिपक नागडे कमला प्रसाद यादव सिद्देश नायक युगेश धेंपो उपेश राणे नंदन दीप रावत किरण नायक समीर मानवेकर प्रतमेश शेटये अमय चोपडेकर शिरीश बोरकर भारती मेस्तां आश्विनी रायकर स्मृती देसाय दयानंद सोपटे महेश नायक वीर भोसले शितल चोडनकर सतीश चोडनकर शुभदा केणी ऐश्वर्या अमिता बच्चन सिधार्थ किरी मिताली मयेकर अमृता देशमूक ओंकार रावत रसिका वेंगुर्लेकर मनिशा तिरोडकर

आकांक्षा फळ देसाय सुरेश सावंत लिना तामुस्कर शरिना निलेश बोरकर वेदिका साताड्डेकर विहान च्यारी विनोद केवळेकर मयूर मेस्ता समिक्षा साताड्डेकर अदिनी साताड्डेकर सृश्टी आचरेकर यश आचरेकर यज्ञेश वेगुर्लेकर चंद्रभूशण मेस्ता आयुश नायक सुनिता वे सावंत जगदीश यादव नमिता यादव गौ गौरीश नायक रुद्रेश शिरोडकर श्रुती शिरोडकर पांडुरंग केरकर अनुसुया नायक आश्विनी नाईक अरुण नायक सरोज नायक श्वेता नायक पंकज नायक अनिशा नायक चित्रा नायक प्रकाश नायक तारा कोलमकर नारायण बांदेकर